आं ओंखाम ओंख्रि संनो बिराद मोजां मोनो आरो सबाय ओंख्रिखौ आं बिराद मोजां मोनो संनो आंना बोरायाबो बिराद गोथाव मोनो सबाय ओंख्रिखौ गथ'आबो बिराद मोजां मोनो आं सबायजों दाउजों संनोबो बिराद मोजां मोनो आर मैया आं सबायजों नाजों संदोंमोन बिराद गोथाव जादों आंनि बोराया बिराद जादों आरो बेनिफ्राय आं सबायजों दाउजोंखौबो संनो बिराद मोजां मोनो बेबो बिराद गोथाव जायो संब्ला आरो आङो नारजि ओंख्रिखौ मारै सङो नारजि ओंख्रिखौबो संनो बिराद मोजां मोनो नारजि ओंख्रि संनायाव मा मा खालामनांगौ बेखौबो आं गासिबो रोंजोबगौ जेन'बा थालिर बिलाय सावनानै थालिर देनथा सावनानै खारदै सगारनानै नारजिखौ सोमनानै दोननानै सुनानै गारनानै रुनानै सङो नाफामजों नारजिजों संनोबो बिराद मोजां मोनो आङो नाफामजों नारजिजों बिराद गोथाव जायो बिखौनो सङो आङो आर बोरायाबो जोंना बिराद गोथाव मोनो एखमबा संख्रैबो बाबो संख्रै बाबबा ऐसे रायजानाय जायो आरो आङो एखमबा बे माबा सोरजिना बिलाय गोबाब संनो मोजां मोनो नाजों बिराद मोजां जायो बेबो संबा जानो बिराद मोजां मोनो मानसिफ्रा आरो बेखौ संबा प्रेसारफोरबो खारो एसे मोजाङैनो जायो आरो आङो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जेन'बा माबानोबो मोजां मोनो आङो अनद्ला ओंख्रि अनद्लाजों दाउजों संनोबो बिराद मोजां मोनो बेबो बिराद मोजां जायो संनो रोंबा एखमबा खारदैबो बाबो खिन्थु जाग्राफ्रा जानांगौ जायो बाबब्लाबो संनोबो मोजां मोनो बेनोसै आरो